हलो छा तव्हां बनवानी ट्रेवल एजंसीअ मां था ॻाल्हायो त मूंखे इंदौर वञिणो आहे मूंखे सत सीटर गाॾी खपे त हुन में घणो ख़र्चो वग़ैरह लॻंदो असांखे इंदौर बि वञिणो आहे कटनीअ खां इंदौर ओॾे ओंकारेश्वर मंदरु वञिणो आहे उतां खां पोइ रिटन अचिणो आहे और थोरो बहुत उते ई घुमिणो आहे जी जी

उतांजो असांखे त भैया ॿ टे ॾींहं लॻी वेंदा अच्छा त हुन में घणा किलोमीटर इहो तव्हां ॿुधाए था सघो इंदौर अच्छा टे चारि साढी टे सौ किलोमीटर और जी अच्छा डी डीजल असांजो रहंदो जी अच्छा ड्राइवर चार्ज अच्छा ड्राइवर तव्हां ई ॾींदव भैया ड्राइवर घुमंदा रहंदा मतलबु उते असांखे ॿुधाए छॾींदो न की हुते कीअं हिते छा अच्छा थोरो सो तां हुननि जो एरियनि जो ॿुधाए सघो था जीअं ओंकारेश्वर मंदरु थी वियो उते ई सुठी जॻह जेकी हुजे उते मतलबु असां वीचारु ठाहे करे हुन खां पोइ उते वञू अच्छा उते इंदौर त ॾाढी वॾी सिटी आहे इहो ॿुधियो अथव इनकरे हुनजे बारे में उहो कयो हूंदो जी जी त भैया चवांव पियो लॻभॻि घणो पेट्रोल खाई वेंदी पेट्रोल या डीजल जेको बि हुजे पेट्रोल डीजल डीजल में की पेट्रोल में शायदि त डीजल त सस्तो आहे न भैया पेट्रोल महांगो पवंदो आहे न और इनोवा खां अलावा ॿीं कोई जीअं त सत सीटर खनि हुजे हेक्टर त वरी पुराणे वीचार मॉडल जी थी वेंदी न ठीकु ठाकु मॉडल जेको हुजे जीअं हुन उ उहा पेट्रोल वारी आहे ठीकु आहे भैया जी जी ठीकु आहे भैया मां डिस्कशन करे करे फ़ोन कयांव थो